मुझे हम कोयो हॉस्पिटाल से हमको एक इलाज करवाना है तो मरीज़ बहुत बीमार है तो उसको हम इलाज करवाना है कैसा आपका हॉस्पिटाल है हाँ जी दवाई या वह कैसे मिलते हैं सब के का व्यवस्था है हाँ आजा हाँ जाने से हमको बहुत सा चीज़ का सुविधा मिल जाएगा इसलिए आप्

तो परसेन्ट को लेकर आ आ भी सकते हैं दवाई उवाइ सब चीज़ के लिए सुविधा है मिल जाएगा जी ठीक है तो अम पसेन्ट लेकर आ सकते हैं पसेन्ट लेकर आना आ सकते हैं लेकर आ सकते तो शाम को अच्छा से होना चाहिए ठीक है तो हम अपना ठीक ठीक है अब हम अब हम सब चीज़ का जानकार लें तो हमा पर्सेन्ट को लेकर आ भी सकते हैं अपना इलाज करवाएँगे दवाई सुइ लेकर और अपना इलाज पर्सेन्ट को दिखाएँगे